भारतमे सबसँ पसन्दीदा राज हमर बिहार छी जे हमर जनम भूमि करम भूमि सब छी आओर बिहारसँ हमर सबकेँ बहुत याद जुड़ल यऽ जाहिमे हम बचपनसँ अभीतक रहलहुँ हँ आओर बिहार एक अच्छा राज्य छै